आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज तो स्मार्टफोन ही है स्मार्टफोन से लोग मतलब जल्दी काम कर लेते हैं जैसे आनलाइन कोई काम होना होता है तो उसको भी हम कर लेते हैं और कहीं फोटो वोटो भेजना पड़ता है कोई भी मैसेज देना पड़ता है फोटो भेजना रहता है तो हम जल्दी से मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा जल्दी से मैसेज सेंड कर देते हैं और फोन करके किसी बात की जैसे जानकारी लेनी हो तो हम लोग फोन से ही मोबाइल स्मार्टफोन से ही वो जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं और दूसरों तक पहुँचा भी देते हैं कोई मैसेज ग्रुप का रहता है तो हम लोग स्मार्टफोन के द्वारा ही ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं उससे सभी जनों को पता चल जाता है किसी सूचना के बारे में हर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो स्मार्टफोन से हम जल्दी से जल्दी में कर लेते हैं इसलिए स्मार्टफोन से बहुत से फायदे हैं हमें किसी से बात करना पड़ता है तो हम फोन लगा कर स्मार्टफोन के द्वारा फोन लगाकर उससे हम बात कर लेते हैं जानकारी दे देते हैं वहाँ से भी किसी को मुझसे बात करना पड़ता है तो स्मार्टफोन के द्वारा ही फोन करके बात कर लेता है वो इसलिए हमें और स्मार्टफोन से नुकसान क्या है नुकसान तो बहुत से हैं उसमें हम गलत प्रयोग करेंगे तभी नुकसान होंगे गलत तरीके से किसी के पास फोन करके अनाप शनाप बोलें और गलत फोटो लगाएँ यही सब नुकसान है उससे बच्चों को न दें बच्चे बच्चों को उससे नुकसान होता है छोटे बच्चे रहते हैं उनके उनको प्रभाव पड़ता है उनके पढ़ाई लिखाई में प्रभाव पड़ता है इस ये ही सब नुकसान दायक होता है और मोबाइल से ही हम किसी चीज के बारे में पूछ लेते हैं जैसे गूगल ऊगल से कुछ जानना होता है तो हम गूगल से मोबाइल रहता है तो उससे हम पूछ लेते हैं कोई चीज किसी चीज की जानकारी हम गूगल प्ले से ही पूछ लेते हैं गूगल प्ले हमें मोबाईल के द्वारा सब कुछ बता देता है